ہاں السلام علیکم جی میری بات اعظم صاحب سے ہو رہی ہے جی میں نے سنا ہے کہ آپ کا آپ کی بہت بڑی شاپ ہے میڈیکل شاپ ہے تو مجھے شوگر کے ایک پیشنٹ کے لیے کچھ دوائیاں چاہیے تھیں

جی جی وہ پیشنٹ ہیں سوگر کے مریض ہیں تو ان کے لیے ارجینٹ دوائیاں چاہیے تھیں اصل یہ ہے کہ آپ آپ کے کلینک سے ہمارا گھر بہت دور ہے اس وجہ سے ہم آ نہیں سکتے ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ آپ سے رابطہ کر کے کچھ پتہ کر لیں یا آپ مجھے دوائیاں بھیج دیجیے کیا آپ مجھے کیا آپ مجھے فون پہ نہیں بھیج سکتے ہیں تو بتا دیجیے کہ مطلب کہ کس کون سی دوائیاں لینی ہیں میں اپنے آس پاس کے میڈیکل سے جا کے لے لوں یا کوئی ہاں کچھ نسخے بتا دیجیے آپ جی جی بتائیے

جی چاول ہوں

جی سر

جی جی او جی سر بہت شکریہ آپ کا مطلب اتنا بتانے کے لیے شکریہ یہ سب ساری چیزیں ہم ان شاء اللہ کوشش کریں گے اور آپ سے مل رہے ہیں ایک گھنٹے بعد تو ہم آپ سے دوائیوں کا رابطہ کر لے رہے ہیں اجازت دیجیے

جی جی شکریہ جزاک اللہ اسلام علیکم